हलो भइया हमें आपसे जूता मँगाना था एक जोड़ी जूता मँगाना था आपसे मँगाया था और वो जूता अभी तक नहीं आया क्या जो है अब आप जाे है जूता कब तक भेजेंगे और कब आएगा हमें शादी में जाना था आप पाँच छः दिन हो गए अभी तक हमारा जूता अभी नहीं नहीं आया क्या भइया जूता हमारा कब तक आएगा और क्या वही जूता हमारा जो मंगाए थे वही आएगा या कोई दूसरा आए आएगा ये सच बताना भइया जो है जूता हम जो मँगाए हैं वही हमारा जूता आना चाहिए हलो भइया हमको शादी में जाना था हमारा जूता अभी तक नहीं आया चार पाँच दिन हो गए कब तक आएगा और जल्दी हमारा जूता आ जाना चाहिए ठीक और भइया अच्छा वही किस्म का जूता जो हमने मँगाया है वही आना चाहिए हमारा जूता जल्दी आना चाहिए हम जऊन है हमें शादी में जाना है और जल्दी हमें जूता भेज देना है और वही किस्म का जूता आना चाहिए वही जूता भेजना जो हमें मँगाया है अच्छी किस्म का जूता आना चाहिए कोई और तो नहीं भेजेंगे और और जूता वही भेजना वही जूता भेजना जो हमें हम मँगाया है और अच्छी किस्म का जूता आना चाहिए जो हमने मँगाया है उसे उसी को भेजना कोई दूसरी चीज दूसरा जूता न भेज देना और जल्दी जूता आना चाहिए हमें जाना था हम आपकी रास्ता देख रहे हैं कि जल्दी हमारा ये जूता आ जाए और भइया जी जल्दी हमें भेज देना जूता हमारा आ जाना चाहिए अरे वही जूता आना चाहिए जो हमने मँगाया था आपका बहुत बड़ा बहुत बड़ा धन्यवाद आपका बहुत बड़ा हम विश्वास करते थे कि जो है आप वही भेजेंगे जो हमने मँगाया है जो हमने मँगाया है वही जूता भइया भेजना आपका विश्वास करता हूँ विश्वास के ऊपर हमने जूता मँगाया था और उस वही जूता हमें भेजना जो जल्दी से भेज देना जूता हमारा जल्दी आ जाना चाहिए और वही जूता भेजना भइया हमें आप पर विश्वास था और हम विश्वास करते हैं कि हमारा वही जूता आएगा जल्दी से भेज देना भइया हमें शादी में जाना था जल्दी भेज देना भइया और वही किस्म भेजना जो हमें मँगाया हम मँगाया था अच्छी अच्छी जूता भेजना बहुत बड़ा धनबाद होगा भइया वही जूता आना चाहिए जो हमने भेजा मँगाया था वही जूता आना चाहिए और जल्दी भेज देना भइया जल्दी भेजना भइया जूता वही हमारा आना चाहिए या और जो वही जूता जो मँगाया है वही आना चाहिए तो उसी जूते को भेजना जो हमें जो हम मँगाया है बहुत बड़ा धन्यवाद होगा भइया आपका जल्दी जूता हमारा भेज देना हम आपकी रास्ता देख रहे हैं कब जूता आए और वही जूता आना चाहिए जो आडर डिलेवरी किया है वही जूता हमारा आना चाहिए और और आप आप लोग से बहुत बड़ा विश्वास था इसलिए हमने मँगाया था जूता आप जल्दी से वही जूता भेज देना क्योंकि हमें आना जाना पड़ता है शादी में और और भी तमाम सो होते हैं उसमें जाना पड़ता है आप जल्दी से हमारा जूता भेज देना